हाँ जी नमस्ते नमस्ते तो कैसी हैं मैं आपके कलोनी में घूमने आई थी आ रही हूँ मौसम कैसा है वहाँ पर अच्छा मौसम है ना बढ़िया सा आप कौन से जगह घूमने लायक़ है आप ग़ाज़ीपुर में रहती हैं कि शहर में आपके गाँव में घूमने लायक़ है कुछ

बढ़िया मौसम है ना

बारिश ओरिश नहीं है ना ठंडा मौसम है ना

आप आप कैसे हैं आपका घर का सबको कोई कैसे है और कोई दिक़्क़त परेशानी नहीं है ना आपके यहाँ घर पर रखेंगी कि होटल में

पैसा बताओ लेंगी कितना कितना तब भी जब बताइएगा तब ना चलिए ठीक है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा नमस्ते